जोंनि ओनसोलआव सासन खालामनाय गाहाय राजखान्थियारि हान्जाफोरा बर' राजखान्थि हान्जायानो बेफोर जादों बि पि एफ आरो इउ पि पि एल बिपिएफनि आबुं ओंथिया जादों बड'लेण्ड पिफोल फ्रन्ट आरो इउपिपिएलनि आबुं ओंथिया जादों इउनाइटेट पिफोल पार्टि लिबारेल दा जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय सासनआ इउ पि पि एल राजखान्थियारि हान्जानि बेफोर हान्जाफोरा गावबा गावनि आदब बायदियै खायदा बायदियै गावसोरनि सोलायनायफोरखौ लाबोनो नाजादों इउ पि पि एल हान्जाया गावसोरनि सासन खालामनाय आयदा बा आदबखान्थिखौ सिगां बोसोरनि बा गोजामनि सरकारनिफ्राय आलादासिनै सोलायनानै एसे साबसिन खालामनो नाजागासिनो दं बे राजखान्थियारि हान्जाया गावनि खाबु आरो गुबुननि खाबु रायजो राजानि सुजुग सुबिदाखौ नायनानै गावसिनि खुंथाय राहाखौ खालामगासिनो दं बे हान्जानि माखासे हाबा मावनाय खान्थि आदब खायदा बायदिया रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होबोदों आरो बे सरकारनि माखासे आदबखान्थि सुबुंफोरनि सुजुग सुबिदा बायदिखौ दानानै होनाय बायदिसिना राहा गायसननानै होनाय आइजोफोरनि थाखाय मोजां फसंथान गायसंना होनाय बायदि बायदि राहाफोरा मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि थाखाय बे सरकारआ माखासे मोजां हाबा हुखा मावबोदों आरो जोंनि रायजो राजाफोराबो बे राजखान्थियारि हान्जाखौ मोजाङै हेफाजाब होदों जाहाथे बे हान्जाया इयुनसिम थांनानै थाथों आरो रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हाथों होननानै अरायबो बे हान्जाखौ हेफाजाब होबोदों